खुबशीं हिंदी मराठी पुस्तकां आसात तांचो अणकार जो आसा तो कोंकणी भाशेंत जाल्लो आसा आनी त्या खातीर खुबसो प्रतिसादय मेळ्ळो आसा आनी त्या खातीर ताचें प्रमाण बी वाडत आसा जायतीं अशींय पुस्तकां आसात जीं गोंयच्या लेखकांनी कोंकणींत बरयल्लीं आसता आनी तांचें मागीर अनुवाद जे आसा ते हिंदी मराठी इंग्लिशीन केल्लें आसा उदाहरण घेवचें म्हणल्यार दामोदर मावजोचो कार्मेलीन हें जें पुस्तक आसा तें इंग्लिशीन अनुवाद केल्लें आसा अनुवादीत केल्लें आसा तशेंच दामोदर मावजोचो एक बुक आसा तो हिंदींत अनुवादीत केल्लो आसा आनी मागीर ताचें नांव जावन आसा स्वप्नप्रेमी सो अशीं जायतीं पुस्तकां आसा जीं बाकीच्या भाशेनीं अनुवादीत केल्ली आसा जावं बाकीच्या भाशेचीं पुस्तकां कोंकणींत अनुवादीत केल्लीं हा तर अश्या तरेन तेंचो सगळ्या भाशेंचो कोंकणी भाशे वांगडा एक संबंद निर्माण जाल्लो आसा